हैलो अंजी अं तां लग्गी जाना कोई अद्धा घैंटा लग्गना एह्दे बिच कोई गड्डी तुसें पूरी साफ करानी ऐ अंदरा क्लीन करानी ऐ मैट जेह्ड़े गड्डी च अंदर होंदे ते गड्डी दे थल्लै जेह्ड़ी वाशिंग करनी होंदी टॉयर धोना होंदे पूरा कराना आं जी अच्छा अच्छा तां लग्गी जाना कोई कम से कम अद्धा पौना घैंटा लग्गी जाना ते दौ रपेआ लैने एह्दा अस पूरी गड्डी दा सर्विस करनी घट्ट किन्ने करने हून भी अंदर क्लीन साफ कराने पौंदे टायर धोने न चलो आई जाओ तुस दस्सने आं तुसेंगी भी किन्ना होर घट्ट करी देगे तुसेंगी अं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ आं भी आई जाओ ते आं ठीक ऐ भी आपें दिक्खी लैओ आह्नी लेई आओ गड्डी ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाओ